सर ऐसा है की सर छब्बीस जनवरी आने वाली है तो सर आप इसमें ईस्कूल में उपस्थित नही हो पा रहे हैं सर

तो सर ऐसा है कि बच्चों को कुछ सिखाया विखाया जाए तो सर कि मतलब कहाँ पर कैसे हम पूरा तयारी करवाएँ कहाँ पर पूरा मतलब इसटेज वगैरह लग जाए तो तो सर उसमें कुछ मजदूर वगैरह भी लगाना पड़ेगा कुछ घास वगैरह भी हो गई हैं कूड़ा कचड़ा हाँ तो सर ऐसा है न कि कुछ मजदूर को बोल दीजिए हँ सर मतलब पहले साफ सफाई रहेगा तो अच्छा रहेगा न हँ सर कुछ लोगों को बुला दीजिएगा और ऐसा है कि सर कार्ड वगैरह भी इन्विटैसन कार्ड भी मतलब देना पड़ेगा बच्चे को न कुछ मतलब छपवाना पड़ेगा जो अपने गारजियन को मतलब बुला सके सर मजदूर ले सकते हैं कितना वही ढाई तीन सौ लेंगे और क्या लेंगे हाँ तो सर दो चार मजदूर भेज दीजिए न हो जाएगा उसमें हाँ तो सर ये बता दीजिए न की बच्चों को कैसे मतलब तैयार की हो रहे बच्चे उनका परफॉरमेंस क्या हे

अच्छा सर ठीक है तो ऐसा है न की हम कुछ बच्चों को सेलेक्ट कीये है जो मतलब प्रोग्राम में भाग वगैरह ले सके इच्छुक भी हैं भाग लेने के लिए सर उनको उनको भी इसमें शामिल किया जाए हाँ तो सर इसटेज वगैरह कितने में लग जाए तो सही है एक लाख की हाँ हाँ तो सर उसमें डी जे वगैरह भी आ जाएगा हाँ तो सर वही हमारे यहाँ आप कुछ पैसा मतलब भेज दीजिएगा अनलाईन ही ताकि मजदूर जो आएँ उनको हम पेमेंट दे सकें सर पहले ही भेज दीजिए न उ तो बाद में ही लगेगा पहले जो मजदूर आएंगे साफ करेंगे उसका हमें मतलब अनलाइन ही पेमेंट कर दीजिए ताकि हम दे सकें उन लोगों को अच्छा सर मतलब एक ही साथ पूरा भेजेंगे जी सर ठीक है सर धन्यवाद